हैल्लो जी में डोगरी संस्था दे अध्यक्ष उंदे कन्नै गल्ल करा दी आं मैडम जी में ना केएस करने दी सोचा दियां ते मिगी एह् थोह्ड़ी देहि मदद चाहिदी ही तुंदी जी मैम कोशिश ऐ थोह्ड़ी तुंदी मिगी चाहिदी ही मदद में मैडम जी मिगी ना डोगरी दी कताबां चाहिदियां हियां पढ़ने आस्तै तुंदे कोल राइटर दि'यां बुक्स होनियां अवेलेबल यां कुछ इंटरव्यू ताकि में उंदे बारे पढ़ी सकां समझी सकां अपने कल्चर गी यां उंदे बारे पढ़ी सकां मि थोह्ड़ी उंदे कन्नै हैल्प होई जानी ही मेरे पेपरें आस्तै जी जी

जी

जी जी जी में इन्दे आस्तै मैडम जी कोई फीस होंदी ऐ यां इ'यां फ्री अवेलेबल होंदियां न बच्चें गी एह् अच्छा जी जी हां मैडम जी में शड़ियां पढ़नियां न मिगी शड़ा अपना होंदा ना कि उंदा राइटरस दा पता लग्गग उंदी लाइफ दे बारे पता लग्गग उ'नै जेह्ड़ा लिखे दा उदे बारे पता लग्गग उयै चाहिदा और मैम कोई ऐसा मतलब उत्थे डोगरी संस्था च ऐसा कोई होंदा ऐ जेह्ड़ा मिकी उंदे बारे इ'यां थोह्ड़ा इ'यां होंदा निं इ'यां इक रिव रिव्यु देना बस उंदे बारे इ'यां थोह्ड़ा थोह्ड़ा दस्सना कि हां तुस एह् पढ़ी सकदे ओ उंदियां उंदियां कताबां

जी जी अच्छा निं मैम मतलब ओह् साढ़े कन्नै गल्ल बात करने आस्तै अवेलेबल होंदे ना ऐसा निं होऐ कि अस उ'नें गी डिस्टर्ब करचै यां कुछ जी जी जी

नेईं मैडम जी इक ते डोगरा होने कन्नै इक होंदा ना कम से कम अपनी डोगरी दा ते अपने साढ़े साहित्य च जेह्ड़ा चीजां हैन ओह् ते असेंगी पता होनियां चाहिदियां ना ओह् ते डोगरी संस्था ही गै पता लग्गनियां जी जी मैडम जी धन्नवाद तुंदा में तां कल गै औनियां उत्थे ना अच्छा

धन्नवाद मैडम जी तुंदा बिलकुल निं मैम जी धन्नवाद तुंदा बड़ा मता धन्नवाद तुंदा नमस्ते मैडम जी